लोग अंग्रेजी दवाई खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं क्योंकि अगर यह दवाइयाँ जो है बहुत ही महंगी मिलती हैं और अगर हम सरकारी अस्पताल में चले जाए तो वहाँ पर जो दवाइयाँ मिलती है वो बहुत ही खराब होती हैं वो हमें जो है लाभदायक नहीं होती हैं अगर सरकारी अस्पताल की दवाइयाँ हम खा ले तो हमारे शरीर कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है यदि हम उसी जगह अगर सरकारी दवाइयाँ ना खाकर अगर हमारी दवाइयाँ खाली तो हमें बहुत ही लाभदायक में होता है क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ जो होती हैं हमारे शरीर को तुरंत जो है फायदेमंद साबित होती हैं जहाँ और जहाँ पर सरकारी दवाइयाँ अगर हम खा ले तो हमें कोई भी लाभ नहीं होता है हमारे शरीर वैसा का वैसा ही रहता है और जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो है कि इलाज भी सही से नहीं होता है वहाँ पर डॉक्टर जो आते हैं वो टाइम से भी नहीं आते हैं वो हमेशा अपने टाइम से एक घंटा दो घंटा लेट ही आते हैं और आएँगे तो बहुत से पेशेंट को देखते भी नहीं अच्छे से आएँगे बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से देखेंगे और चले जाएँगे और वहाँ के जो कंपाउंडर होते हैं वो भी जो है पैसे पर ही काम करते हैं तो इस वक्त रिश्वत लेते हैं अगर आपका नंबर रहेगा तो आपका नंबर हटाके पैसा जिससे लिए रहेंगे उनको जल्दी दिखवा देते हैं और सरकारी अस्पताल में जो है बहुत ही घूसखोरी होती है वहाँ पर ऐसे बहुत से दो नंबर के काम होते हैं और सरकारी अस्पताल में इलाज तो आप जानते हैं अच्छे से नहीं होता है अगर यदि हम वही उसी जगह अंग्रेजी दवाईयों का उपयोग करें तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और बहुत ही फायदेमंद साबित होता है क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ हमें तुरंत असर करती हैं लेकिन बहुत से लोग जो है अंग्रेजी दवाई लेने में सक्षम नहीं रहते हैं क्योंकि वह दवाइयाँ बहुत ही ज्यादा महंगी मिलती है क्योंकि आदमी जो कमाता है वो एक तिहाई हिस्सा अपने कमाई का अंग्रेजी दवाइयों में खर्च कर देता है इसलिए लोगों को हमेशा जो है पैसे बचाकर ही रखने चाहिए अंग्रेजी दवाइयाँ खरीदने के लिए क्योंकि अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएँगे तो आपका इलाज अच्छे से होगा नहीं और जो मरीज होगा जल्दी से स्वस्थ भी नहीं हो पाएगा और हमारे बगल में जो है एक दादा थे जो की बहुत ही ज्यादा सीरियस थे उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाया गया उनका कम से कम एक हफ्ते जो है इलाज चला सरकारी अस्पताल में लेकिन वो तनिक से भी जो है सही नहीं हुए तो उन्हें उसी जगह से उठाकर के आज सरकारी अस्पताल की बजाए जो है उन्हें अंग्रेजी दवाइयाँ खिलाई गई और उन्हें अच्छे से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया गया तो वो तुरंत ही तो पाँच दिन में जो है एकदम सही हो गए और उनका इलाज भी अच्छे से किया गया किया गया लेकिन जो है अंग्रेजी दवाइयाँ जो है बहुत ही ज्यादा महंगी मिलती हैं और वो जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं उनके खर्च भी बहोत ही ज्यादा होते हैं तो इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि हमारी तरफ जो एक अच्छा ही अस्पताल बनवाए सरकारी अस्पताल बनवाए वहाँ पे डॉक्टर भी अच्छे रखें और वहाँ पर जो है बहुत ही कड़क शासन लगाए वहाँ पर जो डॉक्टर है उनको बहोत ही दिशा दिशा अनुसार काम करने को बोलें और मरीज को देखने को बोलें ऐसा ना कि मरीज आए और उनको देखे बिना बस ऊपर ऊपर से दवाइयाँ जो है दे दे और मरीज ठीक भी ना हो तो डॉक्टर जो है वहाँ के सरकारी अस्पताल को हमारे ऊपर ध्यान दें सरकार से हम यही कहना चाहते हैं